हय आमी जतनाय घेवपाकच जाय कित्याक तर उज्या कडेन आमचो खेळ करूंक जायना जेन्ना गॅस पेट्टा आनी आमी खंय थंय आमचें लक्ष खंय कडेन गेलें जावं एक बथर उरलें जाल्यार तो तेचो स्पोट जावंक शकता म्हुण आमी जतनाय घेवपाकच जाय आनी रांदूंक जेन्ना वतात आमी तेन्ना तो प्लेस आमी निवळ दवरपाक जाय जो जागो निवळ दवरपाक जाय जो ओटो आसा खंय आमी तें धुवून पुंसून पयली घेवपाक जाय आनी गॅस ओपन करतना आमी लायटर फुड्यान घेवन उक्ती हें करूंक जाय कित्याक गॅस चालू केलो आनी हांव लायटर सोदतां हिकडेन तिकडेन जाल्यार तो गॅस वेस्ट जावन सगल्याक पसरोंक शकता आनी एकूच खेपेक स्पोट जावंक शकता म्हूण आमी खंयूय रांदूंक वतना आमी आमची काळजी घेतनाच जें आमी कितें करतात तेचें सगळीं तयारी पयली करपाक जाय सपोज उदारण हांव एक नुस्त्याची कडी करता हांव नुस्त्याची कडी करतां जाल्यार आमकां कितें कितें जाय कडयेक वाटलें आळेण म्हळ्यार ताचो मसालो ते पयले आमी थंय फुड्यान दवरपाक जाय आमी कसली कडी करता नुस्त्याची कांद्याची करतलीं कांय तेफळांची करतली हें पळोवन आमी तेफळाची जाल्यार तेफळां थंय रेडी दवरूंक जाय कांद्याची जाल्यार कांदो शिनून दवरपाक जाय तेल दवरपाक जाय फुड्यांत कित्याक अशें हिकडेन तिकडेन गेलें आनी थंय विसरलें जाल्यार खंय तें करपुपा नजो अशें म्हूण कित्याक एक एकटी कितें करतात मोबायल घेतात आनी रांदचे कडेन ते रांदतांत एक हातीन मोबायल एक हातीन रांदतात तशें करूंक जायना मोबायल केन्नाच रांदचे फुड्यान ते गॅसाच्या फुड्यान व्हरूंक जायना ही जतनाय आमी घेवपाक जाय आनीक रांदतना सुद्दां आमी तोप दवरलो रांदनीर आनी तो मस फोण्णां घालपाक कांदो घातलो तेल घातलें आनी फोनार ह्या वटेन येवन उलयत रावलें जाल्यार तें करपोन वचूंक शकता तो तोप फुटोंक शकता म्हूण आमी कितें करपाक जाय सगळें साहित्य फुड्यांत दवरपाक जाय हांयें सांगलें त्या प्रमाणे हांव नुस्त्याची कडी करता जाल्यार तेफळाची जाल्यार तेफळां दवरपाचीं कांदो जाल्यार कांदो दवोरपाचो मसालो वाटलो तो मिरसांग म्हण्टा तेका आमी कोंकणींत ती मिरसांग फुड्यांत दवोरपा जाय उदक तें कितलें घालपाक जाय जाल्यार तें फुड्यांत दवोरपाक जाय अशी आमी बारीक सारीक गोश्टी हय लक्ष दिवपाक जाय आनी तें करतना आमी चड पयस वचूंक जायना आता रांदनीर दवरलां कांदो तळशीलो मसालो तेतूंत तो मिरसांग घातली आनी ती बरी खतखतली तितूंत तें रोखडेंच मीठ तयार फुडें आसूंक जाय तें मीठ घालपाचें आनीक नुस्तें घालून सगळीं कमप्लीट करून नाजाल्यार एक कडेन गॅसाची पळ ह्या वटेच्यान गॅस चालू केलो ह्या वटेच्यान गॅस चालू केलो आनी एक कडेन तो हांवें तोप दवरलो आनी एक कडेन तसोच उरलो जाल्यार कसलो आकांत जावंक शकता तो उजो त्या हो गॅस ओपन आसल्यार गॅसा स्पोट जावंक शकता आनी आमचें घर न्ही आनी आमी मरोंक शकता म्हूण गॅसा कडेन रांदतना कसलीच निश्काळजीपणां करूंक जायना कित्याक आमचें जिवाक धोको आसता आनी जनेलां सदांच उक्ती दवरपाक जाय आनी किचन हें आसतना किचनाची एक इम्पॉर्टंट सांगता किचन जें करतात तेन्ना त्या किचनाक बरीं व्हडलीं जनेलां दवरपाक जाय कित्याक मात सुद्दां अशें तशें जालें जाल्यार तो भायर वचपा जाय गॅस म्हूण रांदतना काळजी खूूब घेवपाची आसता आनी ती सदांच सगल्यांनी घेवपाकच जाय ह्या एक बेश्टें उदाहरण अशें अनेक गजाली आसात त्यो रांदतना खंय घेवपाक जाय गजाल्यो आनी तेजेर आमी सारकें लक्ष दिवन रांदता पुरतें आमी जितली वेळ थंय रांदपाक रावता तें हिकडेन तिकडेन कोनाडेन खंय खबरी मारनासतना आमी तें रांदून सारकें कडेक काडून दवरून गॅस बंद करून मागीर भायर वचपाक जाय